ہیلو جی موبائل شاپ جی جی مجھے ایک موبائل لینی ہے جو فائیو جی میرے ہو فائیو جی نیٹ ورک والا تو کیا آپ کے یہاں اویلیبل ہے وہ موبائل جی جی آ ہمارا بجٹ پندرہ سے نیچے ہی ہے جس میں میموری اور ریم وغیرہ اچھی کنڈیشن میں ہو بیٹری زیادہ ویوو میں اور اِس کے علاوہ کسی اور اُس میں کیا کیا پرائز اِس کی ہوگی ساڑھے چودہ ہزار اچھا سیمسنگ میں کوئی نئی موبائل آئی ہے اِس طرح کی جو فائیو جی ہو پندرہ ہزار کی رینج میں ہو یا تھوڑا بہت اماؤنٹ اگر بڑھ جائے گا تو کوئی دقت نہیں پندرہ سولہ ہو جائے اِس طرح کا کوئی فیچر بہتر ہو چار چار چونسٹھ کا تیرہ ہزار میں تو میں کس وقت آ کب تک آپ کی دُکان کُھلی رہے گی

اچھا اچھا ایسا بھی پاسیبل ہے کہ اگر میں نہ آ سکوں آ آڈر دے دوں تو آپ گھر پر ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ فون ارے کتنے جی جی جی جی جی جی ابھی ابھی کتنے جی جی نہیں صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں شام کو آپ سے کو مِلتا چار بجے کے قریب چار ساڑھے چار کے بیچ میں جی جی بالکل بالکل تو آتے ہیں اِنشاء اللہ آپ سے مُلاقات ہوتی ہے جی جی بہت بہت شُکریہ جی جی جی